हाँ हमलोग किसान हैं यदि सुखाड़ हो गया तो देती है सरकार हमलोगों को या साल में वह छह हज़ार जो मिलता है वह भी मिलता है मोदी सरकार जी की तरफ़ से और कभी बाढ़ आ गई तो बाढ़ के लिए भी मिलता है और सुखाड़ में भी मिलता है तो इससे हमलोगों को थोड़ी राहत होती है और खेतिए बाड़ी से हमलोगों का घर परिवार चलता है और मोदी जी राशन भी देते हैं उससे भी चल रहा है इसके बाद

सहारा हमलोगों को तो बेसहारा कर दिया बहुत इससे हमलोगों का दुखी हैं मोदी जी यदि चाहें तो हमलोगों का कुछ सहारा कर सकते हैं जो हमलोगों को पैसा दिलवा देते तो बहुत अच्छा होता हमलोग गरीब एकदम बेबस हो गए कुछ पैसा रखे थे जो घर द्वार बनाएँगे बेटी की शादी करेंगे सहारा डुबा दिया हमलोग एकदम रोड पर आ गए हमलोगों के पास कुछ नहीं है किसी प्रकार खेती बाड़ी से जो भी आता है उसी से घर परिवार चलता है क्या करें मोदी जी से निवेदन है जो हमलोगों को थोड़ा सा भी एक नज़र ताक देते न मोदी जी जैसे ही बोलेंगे हमलोगों को भरोसा है जो मोदी जी चाह लेंगे तो ज़रूर सहारा का पैसा मिल जाएगा गरीब आदमी को हमलोगों का तो वही आसरा है ताक रहे हैं अब आगे मोदी जी की मर्ज़ी जो करें